यदि कोई उलंघन कंदो आहे या आचार सहिता जो पालन न कंदो आहे त असांजे स्पोर्ट सैक्टर द्वारा हुन खे हिकड़ी पैनल्टी ॾी वेंदी आहे पैनल्टी में नंढो हिकिड़ो फाइन हूंदो आहे ऐं हुन खे छह महीननि जे लाइ एंट्री बंदि थी वेंदी आहे हिन सां केर बि उलंघन न करे या आचार सहिता जो पालन न करे इहो असां निर्णय खणी स्पोर्टस सैंटर वटि विया हुआसीं स्पोर्ट सैंटर असांजो इहो निर्णय ॿुधी करे ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं असांजे द्वारा हीअ हिकड़ी नेम चालू कई अथनि